कला उरप ही खूब गरजेची आसा आयज काल एक एक मनशा मदीं खूब अशो कला भरिल्ल्यो उरता आमीं खंय गेल्यार पळोवपाक शकता की लोक आपली कला दाखोवन एक वेगळीच आयडेंटटिटी तयार करता जशें की सिंगींग डान्सिंग पेंटींग अशो खूब अशो कला एक एक मनशांच्या मदीं भरिल्ल्यो उरता आनी ती कला दाखोवन तो एक एक मनीस आपलें नांव तयार करता जो आपलें नांव कमयता लोकां मदीं हातूंतल्यान आमच्यानी पयशे सुद्दां कमोवपाक जाता एक खंयच्या मनशाची परिस्थिती खुपच वायट आसल्यार तो आपली कला दाखोवन तातूंतल्यान कमोवपाची संदी मेळोवपाक शकता आपली कला दाखोवन लोकांक आपले जिवनाचें जगिल्लें आमीं अशें खूब अशे लोकांक पळयिल्ले आसा की आपली कला दाखयतात तातूंतल्यान तांकां पयशे मेळटात ते पयशे घेवन ते आपल्याक हॅप्पिनस ते आपल्याचें हॅप्पिनस इंजोय करता एकाद्या कलाकारान आपली कला कला लोकांच्या मुखार सादर करून तो लोकां कडच्यान वाह वाह मेळयता तशेंच लोक त्या कलाकारा कडच्यान खूब अशें कितें शिकता आनी तो कलाकार आमच्या लोकां कडेन वा सामाजा कडेन आपली सुदारणा करता अशें कला दाखोवन मनशांचें खूब अशें ड्रिम्सय फूलफिल जाल्ले आसा खंयचोय मनीस आपल्या पॅरंन्सांचें जावं आपली कला कला दाखोवन दाखोवन पेरंन्सांचें नांव वयर काडटा